जेवणाचें अशें आमचें ट्रेडिशन आसा ट्रेडिसन म्हणल्यार आमच्यो खुबशो परबो आसात सगळ्या परबांचें दर परबेचें जर इम्पोर्टंस आसा त्या प्रमाणे आमीं दुसरें दुसरें जेवण तयार करतात दर एक परबेक दर एक वेगवेगळे पदार्थ केल्ले वतात ज्या पदार्थाचो त्या वेळाक आसपाव जावचो आसता पयलें म्हणल्यार चवथीक आमचें स्पेशल हाचें आमीं शिवराक हें जेवण रांदतात त्या म्हयन्यांत आमकां सगळें जें भाजी पालो जीं फ्रूट्स जीं आसा फळां जीं आसात तीं आमकां सगळें एनवायरोमेंटांत मेळटा जीं फळां आमीं एकठांय करून चवथीक हें ताचे दुसरे दुसरे वेगवेगळे शे पदार्थ तयार करतात तशे आमचे खुबशां परबांनी तशेंच दुसरें म्हणल्यार खुबशो परबो आसता दर एक परबेक एक एक जेवण आसता त्या जेवणाचो एक वेगळेंच म्हत्व आसता जशें करून पातोळ्यो सान्ना शेव्यो हे खुबशे पदार्थ आसात जाचें दर एक सणाक एक वेगवेगळो एक पदार्थ तयार केल्लो वता आनी ताचें इम्पोर्टंस आसा